मां ऑनलाइन हिकु कुर्ती ॾिठी मूमखे ॾाढी वणे पई मां उहा घुराई मां कपिड़ो ॾाढो सुठो हो हुनजो ॾाढी कुर्ती सुठी हुई हुनजो वर्क कयलु हो धागे जो वर्क कयलु हो ॾाढो सुठो हो उहो ॾाढी सुठी कुर्ती आई मां चयो पाए करे ॾिसां सुठी लॻे थी अचे थी बराबरि त मां पाए ॾिठी त जी फिटिंग ॾाढी सुठी ठही आई जीअं मुंहिंजे माप जी ठहियलु हुई मां पंहिंजे भाउरनि भेनरुनि खे मिटु माइटनि खे ॾेखारी उन्हनि खे बि ॾाढी सुठी लॻी त उन्हनि चयो असां बि घुराईंदासीं इहा कुर्ती त ॾाढी सुठी आहे हिकदमि कपिड़ो मस्तु आहे कलर सुठो आहे किथा ॻारा ॻारा बि कोन्हे जाम सुठी आहे